नमस्ते तुसें सारें गी ते अज्ज में तुंदे कन्नै बिज़नेस दी गल्ल शेयर करनी आं कि बिज़नेस जेह्ड़ा अस खोह्ल्लियै मतलब की असेंगी फायदा बी होऐ ते जेह्ड़ा साढ़े कोल आवै ते उसी बी फायदा होऐ ते जियां जिस ग्रांऽ बिच अं'ऊ रौह्नी आं उत्थै इक्क हॉस्पिटल इक्क यूनिवर्सिटी ते नर्सिंग कॉलेज़ ऐ गौरमैंट स्कूल किश प्राईवेट स्कूल न ते जि'यां कि हर इक्क स्कल दे जियां बच्चे पढ़ने आह्ले न उनें ई जरूरत होंदी स्टेशनरी आईइटम्स कताबां पैन पैंसिल जेह्ड़ा कि ड्राइंग बुक्स जेह्ड़ा बी जो बी असाईनमैंट बगैरा थ्होंदी ते ओह्दे आस्तै एह् सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां जरूरी होंदियां जियां कि अगर में अपने ग्रांऽ बिच स्टेशनरी दी हट्टी खोह्ल्ली लैं ते मेरे आस्तै ओह् बड़ा फायदेमंद होगा की जेह्ड़ा ओह्दे कन्नै मेरा बी बिज़नेस जेह्ड़ा ओह् बधना ते मेरी बी तरक्की होनी ते जेह्ड़ा स्कूल दे बच्चे न जेह्ड़े होर दूऐ बाहर जाइयै जेह्ड़ियां चीज़ां उ'नेंगी लैनाै पवा दी आसानी कन्नै ओह् इद्धरा गै थ्होआ दियां ते उ'आं गै जि'यां में गल्ल कीती हॉस्पिटल दी ते हॉस्पिटल बिच डीन मतलब अज्जकल हर हॉस्पिटल बिच हैन लेकिन किश लोक न हर कोई इन्ना अमीर निं होंदा की जेह्ड़ा ओह् कैंटीन दी रुट्टी खाई सकै ते में उआं गै इक्क ढाबा एह् आइडिया करी सकनी कि इक्क बिज़नेस करी सकनी कि अं'ऊ एह् खोह्ल्लां ते जेह्ड़े पेशैंट बगैरा कन्नै जेह्ड़े आए दे लोग न ओह् आइयै उद्धर रुट्टी शुट्टी खान बस